जीअं त मां राजस्थान राज्य जे अजमेर में रहंदी आहियां ऐं मुंहिंजे हिते हिकु तमामु सुठो म्यूज़ियम आहे जंहिंजो नालो अकबर जो म्यूज़ियम आहे जंहिंखे अकबर राजा ठाहिरायो हिन क़िले खे अकबर जे क़िले खे ऐं हुते हाणे राजस्थान सरकारि जेको आहे उहो म्यूज़ियम हलाईंदी आहे हिन म्यूज़ियम में इस्कूल जा ॿार ॾिसण वञी था सघनि हिन म्यूज़ियम खे ऐं हिन म्यूज़ियम में तमामु पुराणियूं पुराणियूं शयूं रखियल आहिनि ॿारनि लाइ जीअं त हड़प्पा जे समय जूं जेको सिंध में आहे पाकिस्तान में हड़प्पा हुते जी खुदाई में जेके जेके सामान मिलिया हुआ माना कि औज़ार माण्हुनि जा ॻहु वॾा वॾा तमामु वॾा वॾा मटु जंहिं में न पहिरीं हड़प्पा समय में माण्हू अनाज रखंदा हुआ मतिलबु माना कि अनाज रखण जा वॾा वॾा मट ऐं इन्हनि जे अलावा हींअर बि जेको अकबर जेको राजा हुओ असांजो महानु राजा हुओ इतिहास जो हुनजी बि जीवन सां जुड़ियल घणेई शयूं हिते पियूं आहिनि हुननि जा भूत ठहियल आहिनि आदम कद भूत त ॿार हिते वञी करे पंहिंजे जेको ज्ञान खे वाधारो करे सघनि था